गेलेनाया मानसिफोरनि देहायारि मेलेमारि फाहामथियाव गोबां रोखोमैनो बिहोमा होयो कारन जोंनि देहायाव ब्रेन आरो देहाखौ स्ट्रंयै लाखिनोबा जोङो गेलेनायखौ लाखिनांगौ आरो सासे फरायफुनाय गथ'नि थाखाय गेलेनाया मस्त इम्पर्तेन्त बहद गोनां गोनांथार गेलेनाया देहा गेलेनाया देहाखौ गोख्रों खालामो आरो फरायनायाव देहाखौ गोख्रों नांगौ बिनिथाखाय जों गेलेनायखौ लांफानो हायो आरो जोंनि जोङो गेलेनायजोंबो केरियारखौ बानायनो हायो जोंनि माखासे देहायाव बेमार आजाराबो जानो हाया आरो माखासे बेमार आजार जुदि देहायाव जानाय बेफोराव माखासे खेला आरो एक्सारसायसखौ बानो खालामहोयो जेरखम पेरालायसिस जानाय बेमार बेफोरखौ बेफोराव माखासे एक्सारसायस बा एसे एनै फुटबल बेफोरखौ एसे एनै जो जोहोयो बा गेलेहोयो आरो हकि खेला बेफोरबो देहानि थाखाय बहुद मोजां हकि गेलेनो हायोबा एबा बेकबन पैन सिनस्रि सानायनि बेमाराबो हामो बेनिफ्राय यगा खालामनो बेबो मोनसे खेलायावनो गोग्लैयो यगाया जाहैबाय मानसिनि देहाखौ गोख्रों खालामो आरो बेमार आजारफ्राबो साग्लोबनो हाया बेनि थाखाय देहा आरो मेलेम गाहामथियाव माने देहा खेलाया जोंनि गेलेनाया मोनसे गोनांथार आयदा साफ्रोमबो सुबुंफोरा गेलेनायखौ लानो हायोबा खालामनो हायोबा गेलेनो हायोबा मोजांसिन जायो दा गेलेनांगौ दा गेलेनायनिफ्राय आरो जोङो माखासे गाव गावनि निजा केरियारखौ बानायनानै लानो हायो केरियार केरियार जुदि जायोबा नखरावबो सान्ति फैयो नखर दानाय नखरनि रायजो जानाय बेफोराव हेल्प होयो आरो जेसेबां हायो एसेबां ओन्दै बैसोनिफ्रायनो खेलाखौ लाना गेलेहोनांगौ गाव गथ'वा गेलेनो हानायसिम बिसिबां केपासितिसिम दं गेलेनायखौ बिखौ गेलेहोनांगौ बेनि थाखाय जोङो गेलेनायखौ मोनसे गोनांथार आयदा हिसाबै जोङो लानांगौ